आजकल का ये जो जमाना हो गया इस जमाने में जिसके पास मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर ये सब नहीं है वो लोगों में से ही नहीं है तो वैसे हम भी यूज़ करते है फेसबुक ट्विटर या इंस्टाग्राम हम भी सोशल मीडिया व प्लैटफर्म का इस्तेमाल करते है मतलब ये बहुत अच्छा हो गया मतलब जिसको जो जानना है वो वही लाइन पे चले गया है मतलब अगर मुझे कुछ अच्छा मतलब मुझे भगवान के बारे में जानना है तो मैं भगवान में वो जो जो लोग भगवान के बारे में बताते है तो मैं उनका हमेशा कंटेंट या भीडियो देखूँगी और जो जो लोगों को खराब देखना है वो खराब रास्ते में चले जाएंगे ऐसे हीं हम चलता है मतलब ये जो सोशल मीडिया है मतलब कुछ बच्चे खराब हो जा रहे है और कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे हो जा रहे है यहाँ पर भी शिक्षादान का जो मतलब जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छा है जिसमें से बहुत लोग मतलब शिक्षादान मिलती है और यहाँ पर मैं बहुत कुछ ज़्यादा पोस्ट मैं नहीं करती हूँ बस हमारा जो फैमिली वो जो हम परिवार जो मेरे बंधु उनका बस मैं पोस्ट करती रहती हूँ और मैं दिन का इसमें दो और तीन घंटा में दे देती हूँ और ऐसे ही करके और हमें मुझे इससे मतलब इस जो सोसाइटी व हमें जो लोग म से रहना है इस सोशल मीडिया से उनमें से देख कर रहना होगा क्योंकि यहाँ पर जितना अच्छी चीज है उतना ही बुरी चीज है मतलब अगर हम हमारे बच्चों को ये दे रहे है उनको बता के देना कि ये गलत बात है ये अच्छी बात है तुम ये देखो ये मत देखो मैं ज़्यादातर के जो वीडियो होते हैं वे कैसे ये पैसा ईनकम करें कैसे भगवान को मतलब क्या अच्छा है क्या गलत है और ये सब मैं देखती हूँ वो सोशल मीडिया से